ہندوستان کا تعلیمی نظام کافی بہتر ہے اور یہاں پر بہت سے اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں جہاں پر الگ الگ سبجیکٹس اور الگ الگ راجیوں سے لوگ پڑھنے ایک دوسرے راجیہ میں جاتے ہیں جس میں ہر راجیہ کا اپنا ایک الگ بوڈ ہوتا ہے ہر اسکول کا اپنا ایک الگ بوڈ ہوتا ہے جس میں الگ الگ یونیورسٹیز کالج شامل ہوتے ہیں اور جس میں ان کی اپنی اپنی الگ الگ بھاشاؤں میں پڑھایا جاتا ہے جو باقی دوسرے دیشوں سے بالکل مختلف ہے اور یہاں کا جو پڑھائی کا نظام ہے وہ سبھی کو پورا برابر پڑھائی کا پڑھنے کا حصہ دیتا ہے جو چھوٹی یا بڑی جاتی ہوں یا کوئی بھی ہوں جو ہندوستان کا جو نظام ہے اس کے اکوڈنگ سبھی جاتیوں کو پڑھنے کا پورا پورا ادھیکار ہے جس میں کچھ کو چھوٹ دی جاتی ہے اور جس میں چھوٹی کلاسوں سے لے کے یونیورسٹی لیول تک اس میں لاگو کیا جاتا ہے جس کو لوگ اپنی ضرورت کے مطابق کرتے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے ہیں پڑھائی میں جیسے چھوٹے اسکول سے لے کے بڑی یونیورسٹی تک یہ سبھی جگہ لاگو کیا جاتا ہے جو باقی دیشوں سے پڑھائی کے لیے ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے